बाहरके लड़िकाके अइ लऽ पसन्द करै छै जे ओ बाहरमे खूब सुन्दरसँ रहै छै हीरो होण्डा रहै छै ओ खूब सुन्दर नौकरी करै छै ओकरेसँ बेटीके बियाह करबाबऽ चाहै छै जे ओकरा सुख शान्तिसँ रखतै ओकरा सुन्दर साड़ी सुन्दर चूड़ी टिकुली खूब घुमेलक फिरेलक फिल्म देखेलक एश मौजसँ रखै छै आओर गाँवके लड़िका तऽ गिरहस्थ होइ छै ओकरा केओ पसन्द नहि करै छै ओकरा मुँह नहि नीक रहै छै कान नहि नीक रहै छै ओइ लऽ कऽ सभ मुँह फेरैत रहै छै ओहि लऽ कऽ बहुत समाजके लोक सभ भगै छै फिरै छै लड़का सभ लड़का लड़की सभके लऽ कऽ ने मायके बात मानै छै ने बापके बात मानै छै ने समाजके बात मानै छै ककरो कहल नहि करै छै आओर बाहरके लड़िका सुन्दर रहै छै व्यवहार भी सुन्दर रहै छै ओकरा खाना पीना जेना ओ सुन्दर खाना खुअबै छै सुन्दर चूड़ी लहठी सिन्दूर टिकुली बिन्दी खूब सुन्दरसँ सजा बजाकऽ ओकरा बेटीके रखलक सुन्दर घरमे रखै छै सुन्दरसँ रखलक तकर बाद ओकरा नीक व्यवहारसँ रखलक ओकर साउस सुन्दर रहै छै ससुर सुन्दर रहै छै ननद सुन्दर रहल देबर सुन्दर रहल सभ सुन्दर रहै छै आओर गाँवपर के तऽ उलाउ चुलाउ कऽ कऽ रखै छै तै लऽ कऽ ओ सभ रहऽ नहि चाहै छै सभ सोचै छै बाहरे पकड़ी गाँव घरमे हम नहि रही गाँव घरमे तऽ कादो माटि लगाबऽ पड़ै छै देहमे ओ कपड़ा साफ करऽ पड़ै छै लत्ता साफ करऽ पड़ल ओकरा बढ़िआँसँ रखलक ने ने खाना देलक ने पीना देलक ने ओकरा सुख आराम देलक ओइ लऽ कऽ ओ भागल फिरै छै कहै छै जे हम बाहरे रहब आओर गाँवपर के छौड़ा सभके तऽ बियाह नहि होइ छै लड़िकाके नहि होइ छै तऽ ओइ लड़कीसँ काना फुसकी ओइ लड़कासँ काना फुसकी सभ करैत रहल विवाद करैत रहल समाजमे सभ मिलकऽ अपन जकराजे मोनमे आयल से केलक ककरोसँ किछु पुछलक ने समाजसँ एकता नहि बनाकऽ रखलक अपना मोनसँ केलक मोनके करऽके कारण ई सजा होइ छै जे अपन भागि गेल बाहर लऽ कऽ ओतहि अपन नौकरी चाकरी केलक घरमे रखलक ओहिठमन बनेलक खेलक ओकरो खुएलक अपनो खेलक ने बढ़िआँसँ रखलक तइयो तऽ ओकरे लग रहऽके छै कतऽ जेतै जब बियाह भऽ जाइ छै तऽ बियाहके भेलाके बाद तऽ बन्धनमे बन्हा जाइ छै आदमी की करतै गरीब आदमी तऽ देखै छियै जे अमीरके बच्चा गरीबे सङ्गे चलि जाइ छै आओर गरीबके बच्चा अमीरे सङ्गे चलि जाइ छै तऽ अइ सभके लऽ कऽ बड़ा छै समस्या गाँवमे सेहो समस्या छै बाहरमे सेहो समस्या छै सभ समस्या लऽ कऽ आदमी परेशान छै अपना अपना बाल बच्चाके सुन्दरसँ राखिकऽ सुन्दरसँ बियाह दान कऽ कऽ तकर बाद नीक बर घर भेल तऽ सन्तुष्टि मिलै छै नहि भेल तऽ उ परेशानीमे रहै छै ओकरा जिन्दगी भरि निश्चिन्त नहि मिलै छै जे हमरा बेटीके सुन्दर बर घर नहि भेल ने कपड़ा दैए ने लत्ता दैए ने नीकसँ रखैए ने खाना खौड़ी किछु नहि दैए ओ सभ किछु नहि दैय छै तऽ की करतै परेशानियेमे रहै छै बाल बच्चा जते सुख शान्तिसँ रहै छै ओतै माय बापकेे सुख शान्ति मिलै छै जब बाल बच्चा सुख शान्ति नहि रहै छै तहन तऽ माय बापके हर हमेशा परेशानी रहै छै जे हमर बउआ परेशानमे रहैए तऽ हम केना खुशी रही ओइ लऽ कऽ हमेशा रहै छी चिन्तितमे आओर बाप माय बापके कहल करै बाल बच्चा तऽ नहि अपना मर्जीसँ करै छै बियाहो कऽ लै छै जहाँ इच्छा होइ छै तहाँ रखै छै माय बापके कहल करऽ सँ तऽ अऽ नासाकार होइत रहै छै ओ सभ कहतै तकर बाद ने सुनतै नहि सुनै छै आइ काल्हि कहल बाल बच्चा